हम लखनऊ गए हैं लखनऊ घूमे हैं लखनऊ का पार्क घूमे हैं मेरा नात पढ़ता था वहाँ पर गए घूमे हमको वहाँ बहुत अच्छा लगा वहाँ बहुत अच्छा लगा वहाँ घूम वहाँ घूमने में बहुत मन लगा फिर उसके बाद हम वृंदावन गए थे हम गए मेरा नात गया मेरी नतिनी गई वहाँ का प्रेम मंदिर घूमे वहाँ सब कान्हा जी जहाँ गाय चराते थे वहाँ घूमे सब सखियाँ थी वहाँ घूमे में सब जगह घूमे वहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है हम काशी विश्वनाथ जी गए काशी विश्वनाथ जी घूमे वहाँ बहुत भीड़ है लेकिन उसके बाद दर्शन किए बिना वहाँ से आए नहीं भगवान तरा फिर उसके बाद संकट मोचन गए संकट मोचन भगवान का दर्शन किए फिर उसके बाद दुर्गा कुंड गए दुर्गा कुंड का दर्शन किए किए उसके बाद काल भैरव के हिन गए काल भैरव का दर्शन किए उसके बाद मुंडेश्वरी गए वहाँ दर्शन किए मुंडेश्वरी माँ का मंदिर बहुत अच्छा है वहाँ से आने का मन नहीं करता है फिर वहाँ घूमे हैं फिर उसके बाद अरे यमुना गए यमुना का जल बहुत निर्मल था वहाँ घूमे फिर उसके बाद हर्षू बाबा तर गए हर्षू बाबा तर घूमे एक वहाँ घूमने से मेरा मन स्थिर हो गया फिर उसके बाद चंदौनी काली माई तरफ गए वहाँ बहुत सारा पोखरा है बहुत बढ़ियाँ लगता है वहाँ से घूमकर वहाँ से सब लोग का दर्शन करके हम लोग सब परिवार घर आएँ हे बचिया बुलाए